सीतामढ़ी जिलाके हॉस्पिटलसभक स्थिति बड़ा खराब चलि रहल अछि ना डॉक्टरके सही ठीक ना हइ ना कोइ विधि व्यवस्था हइ पेसेंट जे भी हइ पहुँचल पेसेंट वापिस आ जेतै पेसेंटके कोनो ढङ्गके सुविधा ना मिल रहल हइ डॉक्टर अपना मनमाना कर रहल हइ डॉक्टर अपन जे हइ बाहर क्लीनिक खोलके बैठल हइ हॉस्पिटलमे कोनो व्यवस्था बात नहि करी डॉक्टर ने कोनो चेकअप करतै ने किछु करतै डॉक्टर अपना मनमाना करैत रहल डॉक्टरसँ कोनो बातचीत ना हो पबै छै पेसेंटो गेल तऽ पेसेंटसँ कोनो बात ना हो डॉक्टर ढङ्गसँ कयलक पहिने एहि लऽ के जे हइ बड़ा दिक्कत भऽ रहल छै